हाँ हम तो मूर्ति ही बनाने का काम करते हैं हम लोग बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं और वो जो है कि उसको पहले मिट्टी भिगो लेते हैं एक दिन पहले खूब भिगो करके खिल जाता है उसके बाद उसमें पुअरा धान का जो है पुअरा होता है उसको लपेटते हैं उसको बना बना के बना बना के तब उसको मिट्टी से उसको वो करते हैं बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ बनानी होती है दुर्गा माता का विसर्जन करने के लिए तो हम लोग एकदम उसको स्वक्षित पहले पुअले से बना लेंगे बनाने के बाद में लकड़ियाँ लगा लेंगे उसके बाद मिट्टी से उसका पूरा आकार बनाएँगे मिट्टी से आकार बनाते रहेंगे और जो है कि उसका जब बन जाएगा तो उसको बाकायदा अलग अलग रंग से पेंट करना पड़ता है ऊपर से पेंट करते हुए हम लोग नीचे आते हैं मूर्तियों का एकदम ऊपर से सीरियल पेंट करते हुए जैसा जैसा जहाँ माता रानी का मूर्ति का वो रंग होता है हम लोग यूट्यूब पर ऐसे ऐसे देखकर के कि कहाँ कौन सा रंग अच्छा पड़ेगा वहाँ वही वही रंग लगाकर पेंट करते हैं बड़ी बड़ी मूर्तियों को हम लोग उसके बाद साड़ी उड़ी जैसे जैसे कपड़ा जो जो जैसा होता है वैसा कपड़ा पहनाते हैं उसको बनाने में हम लोग कोई दिक्कत नहीं होता है क्यों कभी कभी बरसात उरसात का मौसम जब आता एक तब वह दिक्कत होता है मूर्तियाँ हम लोग बहुत बनाते हैं बहुत बनाते हैं इसलिए हम लोग उसका धंधा करते हैं इसीलिए हम लोग मूर्ति का पूरा वो करते हैं हर समय मूर्ति हम लोगों का बनता रहता है और उसमें कोई हम लोगों को कठिनाइयाँ नहीं होती है गणेश जी का भी मूर्ति बना लेते हैं और जो है कि हनुमान जी का भी मूर्ति बनवाते हैं बनाते हैं सब मूर्तियाँ अलग अलग ढंग से बनाकर के अलग अलग ढंग से पेंट किया जाता है और अलग अलग ढंग से उसको कपड़े का भी उसमें वो होता है